आंनि मोजां मोनसिन्नाय बिजाबानो जाहैबाय जोंनि बर' आयदानि सल'मा बिथां धरनिधर औवारिजों लिरजानाय मैहुर सल'माखौनो आङो मोजांसिन मोन्नाय जायो मानो होन्नानै बुङोब्ला बे बिजाबाव जोंनि माखासे बर' हारिनि गुबै आखुवानो बेरखांनायखौ आं नुनो मोनदों बै समावहाय जोंनि बर' समाजआव जेरै मोनसे अरनबारियाव थांनानै बा मोनसे गेदेर हाग्राबारियाव थांनानै मैहुर खालामहैनायाव जोंनि बर' सुबुंफोरा माबादि जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों माबादि जेंनाजों बिसोरो सोरखिलांनांदों माबादि जेंनाजों बिसोरो जुजिनानै गाव गावनि समखौ बारहो हरदों बेनि गुबै आखुखौ आङो बिथां धरनिधर औवारिनि लिरनाय मैहुर सल'मायावनो आङो बांसिनै रोखा रोखायै नुजानायखौ मोननो हादों बिथांनि सल'मा मैहुराव सासे गुबै आखु जाय आखुआव बिथाङा गल' होन्नाय सासे सेंग्रानि खौहायनो बे सल'मानि गुबै महरगिरि हिसाबै बिथाङा सल'मायाव बाहायदों गल'आ जाहैबाय सासे बर' समाजआव देरनाय जोंनि बर'नि हौवानि गुबै आखुखौ बिथाङा बे सल'मायाव लादों गल'आ जाहैबाय सासे जोबोर सादा सिदा सेंग्रा जाय मानि मैहुर खालामनो मोजां मोनो बे आखुआ मानि बे मैहुर सल'मायावहाय बेरखांदों गल'आ सानसेखालि मैहुर खालामनो थांनायाव मानि ओरैबादि खस्थ'खौबो बियो बुगिनांदोंमोन जाय खस्थ'आ मानि जोंनि गुबै बर' समाजआवबो मानि बे जाथाया जालांखादों बेखौ बिथाङा बे सल'मानि गेजेरजों बेरखां होदों जेरै मैहुर खालामनो थाङोबोला जोंनि आसाम सरखारनि माखासे मावथिगिरिफोरजोंहाय बेसेबां खस्थ' बा बेसेबां खस्थ' खालाम जादों बा बेसेबां थाखुमा थाखुमा मैहुर खालामसेयावबो बिसोरनि नोजोरनिफ्राय एरायनो हायाखै बे आखुवा मानि गल'नि आखुआव हाय रोखायैनो बेरखांदों थिख बेबादियैनो सानना नायोब्ला बे सलमाजों जोङो रुजुनानै नायोब्ला बे सल'माखौ जोङो गुबै जोंनि बर' हारियाव जानायखौनो आङो नुनो मोनदों मानो होनोब्ला सिगांनि समाव जोंनि बर' हारिया मैहुर खालामनो थांनायाव माखासे सोरखारनि मावफारि फोरजोंहाय हमजानानै बिसिनि हेंथायै मावनायनि थाखाय गोबां खस्थ' खालाम जादोंमोन गोबां बुग्लिनानै गोबां जोग्लिनानै बिसोरखौ मानि ओरैबादि खस्थ' होदोंमोनबा बिसोरखौ जोबथेसालियाव लांनानैबो दोनहैदोंमोन बिसोरखौहाय गोबाव समनि थाखाय साजाबो होनाय जादोंमोन बे सावगारिया मैहुर सल'मानियाव बेरखांनायजों बेरखांनायजों लोगोसे जोंनि बर' समाजआवबो बियो मा होनो नुजाथिखादोंमोन बेखायनो बिथां धरनिधर औवारिया मानि बे सल'मायाव जोंनि बर' हारिखौ रुजुनानै लेरनायखौ आङो रोखायै बेरखांनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो बेनिफ्राय आङो सोलोङोदि जोंनि बर' हारिया जेनेबा सिगांनि समनिफ्रायनो बेसेबां खस्थ'यै मानि लासै लासैयै जौगाबोदों जौगाबोनांदों बा बेसेबां खस्थ' सैनांदों बेखौ आङो मानि बे सल'मानिफ्राय सोलोंनानै लादों बा आङो बे सल'माया आंखौ ओरैबादि फोरोंदों जे जोंनि बर' हारियाहाय सान गोबाव समनिफ्रायनो थांनानै थाना थाबोनायाव माबादियै मोनसे गावनि हारिखौ मानि फोथांनानै लाखिदों बा बेनि गुबै कालसारा बे सल' सल'मायावहायबो बेरखांदों आङो बेखौनो सानोदि मा होनो जेनैबा मैहुर खालामनायाबो गो गोरलै नङा मानो होन्नानै बुङोब्ला मैहुर खालामनायावबो गोबां जेंनाफोरखौ आङो नुहरो आरो फारसेथिं सान्नानै नायोब्ला मैहुर खालामनाया जोंनि बर' समाजनिनो मोनसे थादेरबोफाखानाय बा सोलिबोखानाय मोनसे आखु होन्नानैबो आङो बे सल'मानिफ्राय सोलोंदों